वर्सावळी आमच्या देवळान वाडदिवस म्हण मनयतात त्या ह्या सणाक सगले वाड्या वयले लोक एकठांय येवन मनयतात सगळे धर्म धर्माचे लोक बसून ह्या कार्या कार्यावळीन एकठांय जाता ह्या ह्या दिसांनी सगल्या वाड्यार खूब आवाज आसता रातचे रातचे पुजा आसता भजन आसता आनी खुबशे नाटक रंगयल्लें आसता ह्या नाटकान वाड्या वयले खुबशे लोक भाग घेता आनी बरे उमेदीन हो कार्यावळ सादर करता वाड्या वयले लोक तशेंत अन्य अन्य वाड्या वयले दुसऱ्या वाड्या वयले लोक बसून ह्या ह्या सणाक येवन खूब मजा करता आनी ह्या जाग्याची सोबा आनीक खूब वाडटा